میرے علاقے میں کچھ مشہور سنیما تھیٹر ہے جیسے پی وی آر سنیماز آئیناکس اور سنیپولس یہ ماڈرن تھیئیٹرس ہے جہاں تھری ڈی اور لگزری سیٹنگ کا بھی انتظام ہوتا ہے میں مہینے میں ایک یا دو بار سنیما جاتا ہوں لیکن یہ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی اچھی فلم لگی ہو یا نہیں اگر کوئی پسندیدہ ہیرو یا ڈریکٹر کی فلم آئے تو ضرور دیکھنے جاتا ہوں مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنا زیادہ پسند ہے کیونکہ ان کے ساتھ فلم دیکھنے کا مزہ دوگنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی فیملی کے ساتھ بھی جاتا ہوں خاص طور پر جب کوئی فیملی اوریئنٹیڈ یا کامیڈی مووی لگی ہو